पहिलेकऽ अपेक्षा हम कहि सकैत छियै कि महिलाकऽ बहुत आजादी देल जाइ रहल छै काहेकि पहिले महिलाकऽ पुरुषके हीन पड़ैत रहय आब जे छै महिला अच्छे से काम करल जाइ सकैत छै अपन रोजीरोटी चला सकैत छै पढयमे आजादी छै जकरामे महिलाके महिलाके साथ साथ पुरुषोके अहम भूमिका छै कि ओ ओकरा आजादी देल छै जेनाकि पढयलऽ भए गेलय महिलाकऽ पहिले के जमानामऽ महिलाकऽ घरसे बाहर नहि निकलल देल जाय रहल रहय काहेकि वहाँपे ई रहय कि सती प्रथा रहैत छै एकरा मतलब कि महिला जे छै घर से बाहर नहि निकलि सकैत छै कोनो काम नहि करि सकैत छै बाहरकऽ महिलाकऽ घरके अन्दर तक ही रहय पड़ैत रहय जेकरासँ मतलब ओकर आजादीके छीन लेल गेल रहय एकरामऽ आब अब छै की महिला बाहर जाइ सकैत छै अपना अनुसार काम करि सकैत छै जेकरामऽ ओ इच्छित छै ओ करि सकैत छै अपना रोजी रोजगार भी करि सकैत छै केकरो अधीन नहि रहना पड़ि रहल छै एकरासँ आजकलके युगमऽ बहुत परिवर्तन भेल छै महिलामे